नमस्ते आहो अस लाइब्रेरी तू बोला ने आं असें एह् आखना हा कि तुसें इक बुक पिछ्ले हफ्ते इशू कराइयै गे हे ते तुसें अल्ली धोड़ी बापिस नी कीती ऐ ते ओह् तुस कदूं बापस करगे नेईं नेईं नेईं नेईं तुस प्लीज उसी बापिस देओ क्योंकि इक हफ्ते दा ही टाइम होंदा ऐ होर ओह् जेह्ड़ी कापी तुस लियै गेदे ओ ओह् पूरी लाइब्रेरी च सिर्फ इक्कै कापी अवलेबेल ऐ ते ओह् बाय रूल अस तुस ज्यादा देर नेईं रक्खी सकदे क्यूंकि होर सारे बी बड़े सारे कैंडिडेट आ दे न जिनेंगी ओह्कड़ी ओह् किताब चाहिदी ऐ ते तुस प्लीज ओह् तुस जियां बी होंदा ऐ तुस कुसै हत्थ पजाईं सकदे ओ ते पजाईं ओड़ो क्योंकि बड़ी जरूरी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ